میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ گاؤں کے لوگ زیادہ تر کاروبار سے دور رہتے ہیں وہ کھیتی باڑی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر کسان ہوتے ہیں لیکن موجودہ وقت میں کاروبار کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس لیے میرے گاؤں میں مختلف طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں لیکن چونکہ میں سیمانچل کے اس ضلع سے تعلق رکھتا ہوں جس کا نام پورنیہ ہے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ پورنیہ ان علاقوں میں شامل ہے جہاں زراعت ایک اہم ذریعۂ معاش ہے اس کے ذریعہ ہی لوگ اپنا گھر چلاتے ہیں اور کاروبار میں دو طرح کے کاروبار کیے جاتے ہیں ایک کا تعلق ہمارے کھیت سے ہے تو دوسرے کا تعلق کپڑے وغیرہ کے کاروبار سے ہے ان میں سب سے اہم کپڑے کا کاروبار ہے ہمارے دیہات میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہاں شروع ہوئے ہیں اور انہیں کاروبار نے بہت کامیاب کیا ہے اس کاروبار کے ذریعہ وہ بہت آگے تک گئے ہیں ان میں سے ایک کپڑے کا کاروبار ہے کپڑے کے کاروبار نے ہمیں دیہات کے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے وہ کلکتہ سے اور دلی سے کپڑے خرید کر لاتے ہیں اور پھر یہاں فروخت کرتے ہیں اس کاروبار کے بعد ہم بات کرتے ہیں مکھانا کے کاروبار کے بارے میں کہ اس نے بھی ہم لوگوں کو کافی مدد پہنچائی ہے آگے بڑھنے میں مکھانا کے کاروبار سے کافی ترقی ہوئی ہے